अॼु सिंधी ॿोली जा माण्हुनि जो थोरो थोरो ध्यानु वञणु शुरु थियो आहे कुझु टाइम अॻि में सिन्धी माण्हू सफ़ा विसारे वेठा हुआ ऐं सिन्धीअ ते अहिड़ो ध्यान बि न ॾींदा हुआ पर हाणे जीअं जीअं वक्तु गुज़रंदो थो वञे तीअं तीअं माण्हुनि खे सिन्धीअ जी अहमियत थियणु लॻी आहे ऐं असां पाण सम्झूं था त सिंधीयति खे जे अगरि असां अहमियत न ॾींदासीं त सिंधी ॿोली त सफ़ा गुम ई थी वेंदी ऐं हाणे जे ज़माने में असां पंहिंजे ॿारनि खे थोरो थोरो सिन्धी पढ़ाइणु शुरु कयो आहे हाणे अहिड़ा स्कूल खुलिया आहिनि जिथे सिंधी लेंगवेज़ कम्पल्सरी कई अथऊं ऐं एॾियूं जाम संस्थाऊं आहिनि जेके असां सभनिन खे हिमथाईंदियूं आहिनि त तव्हां सिन्धीअ में ॻाल्हायो घटि में घटि घर में पंहिंजे ॿारनि सां वॾनि सां ॿुढनि सां ॿारनि खे सिन्धी ॻाल्हाइण लाइ चवो सिंधी ॻाल्हाइणु सिंधी सम्झनि सिंधीअ में घर वारनि सां ॻाल्हाइनि त हुननि खे सिंधीअ लाइ प्यारु बि पैदा थींदो ऐं सिंधी अॻिते वधंदी ऐं विझंदी ऐं हमेशह ज़िन्दह रहंदी